ہاں میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے اسلام کے لیے لڑائیاں کی ہیں اور بہت سی تجارت تجارت بھی کی ہے کہ اسلام پھیلا رہے تاکہ اسلام مرتے دم تک رہے اسی لیے نہیں کہ وہ اپنے ہی مقصد کے لیے اپنے نبی کے مقصد کے لیے کرتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے نبی نے اپنے اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ان سے تھوڑا تو سیکھ کر ہم نے ہم نے بھی ویسے ہی کیا ہے وہ تجارتیں کی ہیں میں نے ایسے بہت لوگوں کو جانتی ہوں تاکہ وہ اسلام کو زندہ رکھ سکیں اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان تک گنوا دی ہے اس کے تجارت میں اسلام ایسی چیز ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو انسان اسلام کو پھیلائے گا وہ بہت زیادہ نیکی کمائے گا اس وجہ سے جتنا ہو سکے اسلام کو پھیلائے جتنا ہو سکے تجارت کیجیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسلام ہر کوئی اپنے اپنے مقصد کے لیے تجارت کرتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے لیے تجارت کرتا ہے ہم جو مذہب میں ہیں ہم اس کے لیے تجارت کریں گے آپ جو مذہب میں اس کے لیے تجارت کریں